नमस्ते हाँ नमस्ते आप बी आइ टेलर के वहाँ से बोल रहे हैं बी आर टेलर के वहाँ से बोल रहे हैं हमें मैं आपके मासी गौतम स्कूल से बोल रहा हूँ तो हमें बच्चो की इस्कूल का यूनिफार्म का बारे में आपसे पूछना था कि बच्चों की स्कूल का यूनिफॉर्म आप बनाते हैं तो कैसे किस प्राइस में कौन सा कपड़ा मेटेरियल यूज़ करते हैं और कितने दिन में आप हमें ये जो हमारा इस्कूल यूनिफार्म का है हमारे हंड्रेड बच्चों का है वैसे तो हमारे बच्चों की पाँच सौ की स्ट्रेंथ है तो पाँच सौ बच्चों की यानी यूनिफॉर्म जरूरत पड़ती है पर अभी हम थोड़ा यूनिफाॅर्म चेंज कर रहे हैं तो हम नर्सरी और प्रेप की के जी की उनकी यूनिफॉर्म को चेंज करना चाहते हैं तो आप हमें वैसे कपड़ा कैसे यूज़ करते हैं बता सकते हैं अच्छा वो कॉस्टली अच्छा तो जो हैवी यूज़ करते हैं उसकी कॉस्ट तो ज़्यादा पड़ती होगी बच्चों को है ना तो हमें मीडियम साइज का ही कपड़ा ताकि हर कोई पेरेंट्स कैरी कर सकें और उनको इतना एक्सपेंसिव नहीं हो कपड़ा वैसे मीडियम साइज का कपड़ा जो है वो कैसा हल्का मतलब चल जाता है ना एक साल तक हाँ क्योंकि कपड़ा ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि हल्की क्वालिटी का कपड़ा होता है तो वो ज़्यादा चलता नहीं है तो हमें उसके लिए पूछना पड़ेगा क्योंकि सोचना पड़ता है क्योंकि पेरेंट्स की शिकायत नहीं आनी चाहिए यूनिफॉर्म टैली का होता है तो वो धोने में कपड़ा फट नहीं जाए ऐसे और प्रॉपर तरीके से स्टिचिंग भी होना चाहिए बटन वगैरह सारे चीज़ें और एक मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जो शर्ट का है उसके अंदर आप कैसी डिजाइन करते हैं कोई और अलग मेटेरियल यूज़ करके आप मुझे एक सैंपल भेज दीजिएगा कपड़े का शर्ट का मैं देख लूँगा बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए दोनों का जो कपड़ा रहेगा वो सेम होना चाहिए प्लस थोड़ा उसके अंदर थोड़ा डिजाइन डाल सकते क्योंकि आजकल मॉडर्न जमाना है तो थोड़ा डिजाइनिंग कपड़े चल रहें तो डिजाइनिंग हमें चाहिए होगा तो उससे क्या कि हमारी स्कूल का नाम भी होगा यूनिक लगनी चाहिए हमारे बच्चों की यूनिफॉर्म ताकि यूनिक से हमारे क्योंकि यूनिफॉर्म की वजह से हमारे बच्चे का स्कूल का नाम होगा और हमारे बच्चों का भी नाम होगा तो दोनों चीज़ें आपको थोड़ा देख कर आप मुझे एक अगर एक यूनिफॉर्म कि अगर हम कॉस्ट देख लेते पैंट और शर्ट की तो आपके यहाँ पर कितने में पड़ता है अभी तो प्लॉट आपका भी होना चाहिए मीडियम साइज का यूज़ करते हैं क्योंकि दो क्वालिटी का तो आप यूज़ नहीं कर सकते तो वो जल्दी फट जाएगी तो एक मीडियम साइज का शर्ट और पैंट आपके यूनिफॉर्म का अगर बात करूँ तो कितने में पड़ जाता है आपको थोड़ा कुछ आईडिया हो तो मुझे बता दें अच्छा एक बच्चे का यूनिफॉर्म आप बारह सौ में पड़ता है चलो फिर तो ठीक है कपड़ा अच्छा होना चाहिए मैटेरियल बहुत अच्छा होना चाहिए अगर मैटिरियल अच्छा नहीं हुआ तो बच्चों को बार बार फिर हम पेरेंट्स भी हमें बोलते हैं आ के क्योंकि यूनिफॉर्म डेली का पहनने का होता है तो हमें कपड़ा अच्छा चाहिए मीडियम साइज का अगर थोड़े अगर ते अगर अच्छी मैटेरियल अच्छे मैटेरियल का क्लॉथ अगर लेते हो आप पंद्रह सौ में भी पड़ता है तो कोई बात नहीं क्योंकि एक साल तक वो बच्चे वो पहनेंगे और इतना ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते ज़्यादा हैवी भी नहीं होना चाहिए क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो वो इतना कैरी नहीं कर पाएंगे मीडियम साइज जो क्लॉथ का जो कपड़ा है वो आप ले सकते हैं तो आप मुझे तैयार कितने कितने दिन में करके दे देंगे आप मुझे ये बता दीजिए अच्छा सौ बच्चों का आप दस दिन में तैयार करके देंगे आपके पास इतना स्टाफ तो है ना फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने जो आपको ऑर्डर दिया है वो पूरा नहीं है अच्छा ठीक है आप हाँ बोलिए अच्छा डिजाइन का आप अलग से कॉस्ट करेंगे तो फिर एक बार सैंपल तो आप भेज दीजिएगा आपके पास में जो भी कोई फोटोज़ वगैरह होगी तो आप ऐसे डिजाइन डालेंगे ताकि हमें पता रहे तो कितना कॉस्टली पड़ रहा है यूनिफॉर्म का हमें पता रहना चाहिए चलो ठीक है आप मुझे एक सैंपल भेज दीजिएगा बना के फिर हम देख लेंगे कि कितना क्या है है ना